मां हींअर फुलका दाल चांवर कड़ी चांवर पंजुवीह फुलका छोलनि जी भाॼी दालि फ्राइ पापड़ दुध इहो सभु घुरायो हुओ जेको मूंखे वधारे ऑडर थी वियो आहे त उन मां मूंखे ॾह फुलका कढी छॾिणा आहिनि ऐं दुध कढी छॾिणो आहे ऐं हिकिड़े इहे भुॻल चांवर बि कढी छॾिणा आहिनि